हम जयपुर गए थे वहाँ हम ने हवा महल देखा हमें बेहद पसंद आया वहाँ बहुत सारी खिड़कियाँ थी और वह बहुत ख़ूबसूरत इमारत है वहाँ रानियों के नाम हैं और हम सालासर गए थे हनुमान जी के दर्शन किए हनुमान जी का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है उसके बाद हम करणी माता मंदिर गए हैं और वह बहुत ख़ूबसूरत मंदिर है वहाँ माता रानी विराजमान हैं उदयपुर गए हैं वहाँ पर खाटू श्याम जी का मंदिर है वह बेहद प्रसिद्ध मंदिर है और काफ़ी विशाल मंदिर है वहाँ पर काफ़ी सारी जिले झीलें भी हैं जहाँ हम घूम के आए झीलों के ना झीलों के नाम से फेमस है उदयपुर हम उज्जैन हम उज्जैन भी गए थे वहाँ पर महाकालेश्वर मंदिर है महाकालेश्वर के दर्शन किए वहाँ वह बहुत ही ख़ूबसूरत मंदिर है हम घूम के आए और हम मंदसौर भी गए थे वहाँ पर भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर है बहुत बड़ी सी शिवलिंग है और बहुत ही आर्स आकर्षण का केन्द्र है और वहाँ पशुपतिनाथ का जो दर्शन किए बहुत ही अच्छा लगा